साई भाॼी चांवर कुटी मिठा चांवर तांहिरी साग ढोढो कढ़ी चांवर दाल पकवान बिहनि जा पकोड़ा भिंडी पटाटा गोगिड़ुनि जी भाॼी सिङियुनि जी भाॼी स्वांजरे जो साग